हाँ हेलो दिल्लीमे तऽ मार्केट बहुत हइ कपड़ाके जैसे सदरे बाजार हो गेलै सदरे बाजारमे बहुत रङ्गके आइटम मिलैत रहै छै जैसे कपड़ा होलै बर्तन होलै आओर कॉस्मेटिकके सामान होलै बहुत तरह तरहके आइटम सदरो बाजारमे मिलैत हइ ओकर बाद चाँदनी चौक चाँदनी चौक भी हइ चाँदनिओ चौकमे मिलैत रहै मिलैत आओर परचुनके सामानसभ हइ ने सभ सदर बाजारमे हइ ने मिलल जाइत रहै छै सदरो बाजारमे मिलैत हइ चाँदनिए चौकमे हँ कपड़ो उपड़ोके मार्केटिंग हइ इहाँ कपड़ोके मार्केट हइ इहाँ कॉस्मेटिक भी वला हइ बहुत तरहके इहाँ मार मार्केटिंग इहाँ बहुत तरहके हइ लेकिन मार्केट कथी लेल करयके रहलै खाली कपड़ेके करैके रहलै कि कॉस्मेटिकवला करैके रहलै हँ तऽ मा मार्केटोमे सदरो बाजार सही हइ चाँदनिओ चौकपर मिलैत हइ बढ़िआँ हइ सभ रङ्गके सामान चाँदनिओ चौकपर सस्ते सुबस्तेमे मिल जाइत हइ एगो राजीवो चौक जगह हइ राजीवो चौकपर राजीवो चौकपर सस्ता हइ इहाँ कपड़ा भी मिलैत हइ इहाँ कपड़ा उपड़ा भी मिलैत हइ हँ कपड़ाके भी होल सेलर हइ सदर बाजारमे तऽ कपड़ाके हइ ने अथी इहोपर हइ जामो मस्जिदके पास हइ हँ कपड़ाके मार्केटिंग बढ़िआँ हइ ई मानैत छियै कपड़ाके मार्केटिंग दिल्लीमे हइ ने कनी कनी दूरी दूरीपर हइ जइसे कि एने एगो मार्केट हो गेलै मने कि ने जइसे कि सदर बाजारमे हो गेलै तऽ एगो चाँदनी चौकपर हइ जामा मस्जिदपर हइ फेर जइसे मार्केटमे हइ ने सभसँ अच्छा हइ ने मनेकि कोन चीजके सामानसभ तऽ दूरिए दूरिए रहै छै मने कोन कोन सामान किनय पड़लै हँ राखू उएह मनेकि दू तीन दिनसँ कम थोड़े ने लगतै किनयमे ज्यादा समान लेबयके रहतै तऽ दू तीन दिन मार्केट करैमे लग ही जेतै हँ आ जेबै आबयसँ पहिने ने फोन फोन फोन करि दिहह ठीक हइ तऽ खाली कॉस्मेटिकेके सामान हइ ने किनैके रहलै ने कि कपड़ो उपड़ो किनैके रहलै